हेलो क्या मेरी बात स्विगी से हो रही है भैया मैंने अभी खाना ऑर्डर किया था तो जब मैंने खाना ऑर्डर किया था उसमें अनुमानित समय पच्चीस मिनट दिखा रहा था तो इस पच्चीस मिनट के हिसाब से मेरा खाना मेरे तक डिलीवर हो जाना चहिए था लेकिन अब वह दिखा रहा है कि पच्चीस मिनट में मेरा खाना डिलीवर नहीं हो पाएगा तो आप इसका कुछ समाधान निकालें और मेरा खाना समय पर मुझे डिलीवर करें मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा खाना मुझे समय पर डिलीवर कर दिया जाए क्योंकि मेरा समय बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो आप इसका कुछ समाधान निकालिये ठीक है भैया जी